हां जी इलाही वर्कशॉप ऑर्डर क्लासिस कयूं आहिनि असां ड्रॉइंग खे खणी करे और उनसां हर हर क्लास सां हिक नयो नयो अनुभव सिखो आहे हर क्लास सां कला फ़ाइन थींदी वयी आहे असांजी और बहतर और बहितरु कीअं करे सघदा आहियूं हर क्लास में हिक बि टिप मिलंदो आहे त लॻंदो आहे की हा उनमें उनमें वञण असांजो फ़लीभूत थियो त इन लाइ